एक चित्रकार म्हणटलो की चित्रकार कसो आसता चित्रकाराच्या तो जें पळयता तो सारकें लक्ष दिवन पळयता आनी ताका जर तें काड म्हटले तो ते भशेन सारको काडटा आमी म्हणटा तो चित्रकार चित्रकार आनी किदें करतलो पण तशें नासता चित्रकार चित्रां काडटा खरो पूण त्या चित्रांतल्यान तो खुबशे गूण आपल्यांत आपल्या भितर आत्मसाद करता जशें की तेजी सर्जनशिलता वाडटा कल्पना शक्ती वाडटा तशें ताजें कौशल्य तें कशे तरेन चित्र काडपाक जाय खंय किदें आसपाक जाय चित्रान तें सारकें ती तेजी कौशल्य उदरगत जाता आनी चित्र हें बरें शिस्तीन आसपाक जाय हेंयी बी हाजी बी उदरगत जाता आनी शिस्त म्हणटलें की आमकां प्रत्येक कामाक शिस्त आसपा आसपाकूच जाय चित्रान म्हणा बरयतना म्हणा किंवां बाकीचे कसले वेव्हारीक ज्ञानान म्हणात घरचे कामाक म्हणा ही शिस्त आसपाकूच जाय शिस्त ही शिकले म्हणटकीर तुका ती चित्रानूच शिस्त उपयोगाक पडटलीशी ना बाकीच्याय बी गोश्टीन ती उपयोगाक पडटा आनी चित्रांतल्यान चित्र हें एक वखद वखदी म्हणटात हय हें खरें कारण एक चित्र जर दाखयलें कोणी दुख्खी आसा ताका जर तें चित्र दाखयलें अमकें अमकें अमकें आतां एक कोण तरी उदास आसा ताका खूब टेंशन आयले आपल्या कुटुंबाचे कुटुंबाचें जर चित्र दाखयलें ही तुजी भुरगीं हीं फाल्यां सकाळीं व्हडलीं जातलीं मागीर कोण इंजिनियर जातलो डॉक्टर जातलो मागीर तुका ती पळयतली अशें अशें करून चित्रान जर बरें करून तांकां दाखयलें आनी तशीच तांकां चित्रांतल्यान गोश्टी सांगल्यो जाल्या तेजे जें टेंशन आसा तें आमी कमी करूंक शकता ताका आपले फुडें फुडले पीक चित्र कशें आसतलें तें जर ताका आमी आतांच दाखयलें तर उमेदीन फुडलें जिवन जगतलो अशी म्हाका तर दिसता